मेरे जीवन में सब से बड़ी चुनौती तब आई जब मेरी स्कूली शिक्षा पूरी नहीं हो पाई थी और मुझे लग रहा था कि मुझे आने वाले भविष्य के अंदर नौकरी मिलना मुश्किल हो जाएगा फिर धीरे धीरे मैंने देखा कि आस पास जो मुझ जैसे ही लोग हैं जिन की पढ़ाईयाँ पूरी नहीं हो पाई थी तो वो ख़ुद के व्यवसाय इत्यादि कर के अपने जीवन को अच्छा बना रहे थे तो मैंने अपने परिवार से बातचीत की और मैंने देखा कि मैं अब बहुत ज़्यादा पढ़ नहीं पाऊँगा तो अब मुझे क्या करना चाहिए तब मुझे यही समझ में आया कि मैं अपनी दुकान खोल लेता हूँ और उस दुकान को खोलने पर में लोगों के प्रेस और ड्राईकलिंग वाले काम मैं मैं ज़्यादा आसानी से कर लूँगा इस लिए मेरे पास इतना पैसा था नहीं और ना परिवार के पास तो मैंने एक पेड़ के नीचे मेज़ लगा कर और एक कोयले वाली प्रेस का इन्तज़ाम कर के लोगों के कपड़े प्रेस करना शुरू किया और धीरे धीरे मेरी दुकान बन गई और मुझे लगता है कि मेरे जीवन की सब से बड़ी चुनौती जो थी वो मैंने असानी से पार कर ली